जीअं त मां हिन पर फर्नीचर बाज़ारि में वियसि हिकु घाटि जो कवर मूंखे पसंदि आहियो उहो मां ख़रीद कयो जेको हिकदमि फ़स्ट क्लास हुओ अघु बि वाज़िबी वरितई चारि खाना अंदरि हुन खां पोइ फर्नीचर हिकदमि फ़स्ट क्लास अघु बि हिकदमि वाजिबी ॿाहिरां खां कांच लॻलू अंदरि तिजोरी चारि खाना कपिड़नि बि चइनि ॿारनि जा ॿ ॿार ॿ ज़ाल मुड़ुस चईनिनि जा कपिड़ा फिट अची वेंदा हिकदमि मस्तु हिकदमि सुठे नमूने ऐं उहो कॿर्ट बि हो मूंखे नासी कलर जो वरितो मां अॼु बि तव्हां ई फर्नीचर हिकदमि फ़स्ट क्लास पियो आहे सुठो हिकदमि मस्तु हुन खां पोइ घरवारी वार ॿार ठाहींदी आहे हिनजे अॻियां या असां सभु ॿार सुठे नमूने मना अॼु ताईं मना मस्तु पियो आहे कॿर्ट हिकदमि परफ़ेक्ट कॿर्ट फर्नीचर हिकदमि फ़स्ट क्लास सुठो मिलयो ऐं अघु बि वाजिबी वरितई